बे ओनसोलनि गाहाय धोरोमा हिन्दु धोरोम आरो बे हिन्दु हिन्दु दो हिन्दु धोरोमा मेजरिटि हिसाबै बयबो हिन्दु बयबो हिन्दु धोरोम मानि बयबो फालियो बा मोजां मोनो आरो बेवहाय गोबां माखासे ओह नेम निथि आसारखान्थि दं हिसाबै बयबो मानि माखासे बिस ओह लोगोसे गावबावनि धोरोमनि माखासे रुलस एन्ड रिगुलेशन बायदियै फालिलायो आरो बे नेमखान्थि बायदियैनो जों जोंनि आसार खान्थिखौ जोङो फालिलाङो बा जोङो मोजां मोनो बे बायदिनो जों जों जों जोंनि जों जोंनि धोरोमखौ जों बयबो गावबागाव बयबो मोजां मोनो आरो बयबो फालियो बेखायनो जों जोंनि धो बेखायनो जों गावबागावनि धोरोमखौ जों बयबो मोजां मोन्नायजों लोगोसे जों गोसो होनानै फालियो बा मानिलायो सिबियो बेखायनो जों गावबागाव धोरोमखौ जों बयबो ओह मोजां मोनो